हैलो हा भाउ हरिओम हा भाउ मूंखे छा बॉम्बे घुमणो आहे त मूंखे खाली बुक करायणी हुई गाॾी हिक ॾींहं जे लाइ

मूंखे सतनि माण्हुनि जी बुक कराइणी आहे सत सीटर हां त तव्हां मूंखे कुझु ॿुधाईंदा हुन लाइ हिकु मूंखे सतनि माण्हुनि जे लाइ खपंदी गाॾी त हिकु बॉम्बे घणी घणियूं जॻहियूं तव्हां घुमाए सघंदा किथे किथे वठी सघंदा आऊं कुझु पैसा कुझु ॿुधाईंदा हुनजो जी जी अच्छा हां अच्छा अच्छा ईअं आऊं हुन सतनि सीटरनि जी थी वेंदी गाॾी मिली वेंदी मूंखे एक्चुअली अरड़हीं जुलाई ताईं खपे मिली सघंदी न आऊं कुझु पैसा वग़ैरह कुझु ॿुधाईंदा भाऊ एॾा अच्छा

अच्छा अच्छा त भाउ तव्हां अगरि विच में अगरि कुझु रेस्टोरंट वग़ैरह या होटल में कुझु खाधो खाइण लाइ बीह सघंदा ना उन लाइ जंहिं छा आहे कंहिंखे नंढो ॿार आहे कोई के वॾो बुढो आहे त उनजे लाइ तव्हां कंदा ना असां शाकाहारी शुद्ध शाकाहारी खाईंदा आहियूं भाउ जी जी अच्छा अच्छा अच्छा त असांखे शुद्ध शाकाहारी खपंदो आहे मीन्स असां खे उन में नॉनवेज बि कुझु बि ना ना उते ना होटल में हुजणु खपे जी जी अच्छा अच्छा अच्छा त तव्हां मूंखे हो बुकिंग कजो ना अरिड़हीं जुलाए पक कजो आऊं मूंखे तव्हां सुबुह टाइमिंग ॿुधाईंदा घणे बजे अची वेंदा भाउ ॾहें वजे जाम लेट न आहे सुबुह सवेल निकिरूं त राति जो जीअं सवेल ताईं थी वञे ना एॾियूं जॻहियूं आहिनि त मां इन करे चवां थी सवेल थी वञे त ॾाढी महिरबानी अच्छा ईअं मां चवां पई जल्दी थी वञे आ त राति जो छा ॿार आहिनि न त थोरो इन करे जल्दी कयूं वरी बि तव्हां मूंखे हिकु ॾींहं अॻ में मूंखे फ़ोन करे ॿुधाइजो की भाई टाइमिंग जे लाइ थोरो मूंखे लॻे थो जल्दी निकिरणु खपे अगरि तव्हां जल्दी थिए त पोइ तव्हां मूंखे ॿुधाइजो हा हा हा हा जय झूलेलाल